तऽ माँछके जीरा अहाँ दइ छी पोखरिमे कोन माँछके दइ छियै रोहु छै भाकुर छै कतला छै केहन छै अकरा बादमे की रेट बेचैत छियै चारि क्विन्टल लेबऽके छै

तऽ कहैत छी तऽ हम कहैत छी बढ़िआँ जुआएल ब्रिघेट केना देबै खरिके लेल थोड़े जीरा दियौ सिरहटके आ ओ कोन कहैत छै गिलासकाट

ओहिके ठिक छै तऽ होयतै केना से कहियौ पाँच हजारके छै जीरा ठीक हइ हर दू हजार छै आरो कोनो जीरा अइ बढ़िआँ

रोहु आ भाकुरके केना छै दू सए के साइज की छियै

राकेश हँ कहू साइज की छै सए ग्राम कि पचास ग्राम अच्छा माङुर जकाँ एक सए पर अन्जाद कए गो चढ़ि जयतै ई सब मिलाजुला कऽ थोड़े अहाँ कहब ने

हँ लेबै की अच्छा अच्छा गाड़ी लऽ कऽ आबऽके होयतै एत्तै नहि मुजफ्फरपुरसँ लाबऽके होयतै एत्ते व्यवस्था कऽके आबऽके होयतै तत्काल जे अइ खाली गाड़िये ने लऽकऽ आबऽके होयतै बड़का बड़का हण्डा लेबऽके होयतै जाऽ एतहि एहिमे फेर कोनो दबाइयो नहि अहाँ देबै

ई कोन सरजी छियै